शिक्षामे रोजगार शिक्षा आ नेतृत्वके मामिलामे शिक्षा बहुत ही पिछड़ल शहर छै एतय ना ही शिक्षाके नीक योजना छै ना ही रोजगारके कोनो अवसर छै आ ना ही नेतृत्वके किछु विशेष एतय भविष्य